जेना छै अथि पक्षी छै सभ जाए कऽ जानव अथि मैना तोता होइ गेलै सुग्गा होइ गेलै जाय करि कऽ ओ सभसँ ओ सभसँ बहुते रहै छै अथि कहै छै ओसभ जकरा आबै छै छतपर जेना अङ्गना हो गेलै गाछ वृक्ष होय गेलै ओहिपर सँ अङ्गना अबै छै तऽ अङ्गनामे सँ जाए कऽ कहै छै तब ओहि पक्षीके जाय करि कऽ दाना होय गेलै बहुत सुन्दर लगै छै देखयमे सभ जाय कऽ दया लागि जाइ छै ओकरा सभकेँ दाना अथि खिलबै छै पानी दए दै छै जब धियापुता देखै छै भाय हमहीँ यए तऽ ओ सभसँ बहुत खुश रहै छियै सभ पक्षी जेना हो गेलै कौवा होय गेलै सुग्गा होय गेलै कबूतर होय गेलै आरो जाहिके छै ईसभ जानवर होलै पक्षी ओ सभसँ बहुत सुन्दर लगै छै देखयमे ओ सभसँ ओकरा सभकेँ के देतै ओकरा खाय लेल पक्षी जाए करि कऽ दाना आर छीट दै छियै खाइके लिए पानी दए दै छियै अङ्गनामे खाइके लिए ओकरा सभसँ बच्चो सभ खुश रहै छै आ नहि अखरै छै खेलै छै बहुत ओकरा सभसँ अच्छा रहै छै खेलते खेलते बहुत सभसँ ओसभ बच्चेसँ रहै छै एतेक हो गेलै आरो होइ गेलै जेना होइ गेलै अथि बकपत होइ गेलै आरो होइ गेलै मुरगी होइ गेलै ओसभ बहुत रहै छै ओ मुरगा मुरगी से दाना खिलबैमे ओकरा सभसँ रहै छै अथि होल तऽ ओ उड़ि उड़ि उड़ि उड़ि खाइ छै दाना बच्चा आर सभ रहै छै बहुत सुन्दर लगै छै ओकरा पकड़ैमे पकड़ै छै तऽ बच्चा हइ सभ ओसभ बहुत आबिते रहै छै हो हल्ला दाना से जाए कऽ कहै छै दाना रहतै अथिमे तभिए जाए करि कऽ ओकरा सभके दानो देतै आर ओतै देतै दाना आर सभ रहै छै ओ सभसँ बहुत रहै छै अथि होल जाए करि कऽ उड़ै पक्षी से उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते बहुत थाकि जाइ छै तऽ जाए कऽ देखै छै तऽ एखन धूप छै आज काल्हि होइ गेलै धूपमे ओतेक नहि आबै छै अङ्गना जाए करि कऽ शामकेँ सभ आबै छै अङ्गना भुखल जाए करि कऽ देखै छियै तऽ ओहि जऽ पर ओकरा सभके दाना तक जेकि दै छियै कि हौआ के एलै चिल्ला ओहि गेलै सुग्गा होइ गेलै कबूतर होइ गेलै ओसभ दाना जेना छकरपर लऽ अथि करै छियै तऽ ओ अर सभ जाए करि कऽ उहाँ आङ्गन आङ्गनमे होलै तऽ ओ सभमे दए दै छियै तऽ बहुत ओ खाइ छै दाना लगै छै अथि खइते खइते खइते खइते सभ उड़ि जाइ छै पक्षी सुन्दर बहुत ओकर पङ्खी से लगै छै बहुत आ आसमानमे उड़ि कऽ ओ अपन अपन जीवन के लिए बहुत रक्षा होइ छै ओसभ बन्द हो जाइ छै दिक्कत करै छै आब करिते करिते करिते करिते ओसभ पक्षी रहै छै जा अथि करै ओ सभसँ बहुत रहै छै खुश होल धियो पुतो भाय हमहूँ आर भाय कोइ आर सभ रहै छै बहुत अथि होल तब जाए करि कऽ ओकरासँ तब की करतै पक्षीके जाए के छै ओसभ बोलते बोलते करते करते जाए करि कऽ वहीसँ बहुत ओकरा अथि होल तब जाय कऽ रहै छै अथि होल तऽ आर ओ कोन जानवर होइ गेलै ओहिसँ होइ गेलै मैना होइ गेलै जेना होइ गेलै तोता होइ गेलै जेना होइ गेलै चुनमुनी होइ गेलै ओ छोटका फुदकी होइ गेलै ओसभ बहुत एक एक जानवर पक्षीसभ आबै छै अङ्गना घर ओकरा सभके दाना उना जाए करि कऽ अथि दै छै सुन्दर लगै छै देखयमे ओकरा सभके ने दै छै दै छियै ओकरे सभसँ बहुत अथि रहै छै होल दानासँ आरो जे दानामे दै छै जे अथिसँ जेना होइ गेलै जेना होलै बकरी होइ गेलै निम्मा होइ गेलै ओ अर सभ होइ गेलै ओकरा आर सभके से तऽ बहुत होइ छै चुनमुन चुनमुन चुनमुन चुनमुन करि कऽ सभ तोता मैना कबूतर अर बोलै छै तऽ बहुत सुन्दर लगै छै देखयमे सुनयमे उड़ि उड़ि उड़ि उड़ि उड़ि उड़ि कऽ सभतरि बैठै छै कभी ओ घर कभी ओ गाछपर कभी ओ गाछपर उएह नहिए होइ गेलै ओ अर सभी रहि गेलै तब जाए करि कऽ अथि होइ छै होइ करि कऽ तब जाए कऽ जेकि कहै छियै ओ अथि होइ गेल छै जाए करि कऽ तब पक्षी होलै जानवर ओ जानवर से जाए करि कऽ आगे उड़िते उड़िते उड़िते उड़िते बहुत थाकि जाइ छै आकाशमे उड़ैत रहै छै ओसभ आकाशसँ उड़िते उड़िते उड़िते उड़िते पाताल आबै छै केतना अथि हो जाइ छै थाकि जाइ छै एतना दूरा हमे अर सभ आबै छियै तऽ कहै छियै हे थाकि गेलियौ रे नुनू रे बाउ रे थाकि गेलियै ओ जे पक्षी पक्षी भूखल उपासल अपना आकाशमे उड़ै छै तेनहिए आदमी एहिजऽ अयलै ओहिसँ आदमीकेँ कोइ नहि अथि छै करयवला उएह डरेसँ रहै छै आदमी ओ सभसँ बहुत रहै छै अथि होल ओ सभसँ आरो सभसँ एखनिए जेना होइ गेलै कहाँमे उड़ि रहलै हन आकाशमे उड़िते उड़िते उड़िते उड़िते उड़िते ओ कहाँ आइ जाइ छै बहुत अच्छा लगै छै ओसभ अथि तब जाए कऽ जेतै जेतै जेतै जेतै जेतै जेतै जेतै जेतै जेतै उड़य पड़ै छै अथिमे ओकरा सभके रखय लगै छै पकड़ि लियै केना करियै नहि करियै ओसभ लगै छै अथि करि कऽ उएह सभसँ बहुत अथिमे रहै छियै खुशमे जानवर सभ पक्षी पक्षी होलै जेकि बहुत अथि सभ हो जाइ छै बहुत अथि हमरो सभसँ रहै छै बहुत उड़ैत उड़ैत उड़ैत उड़ैत बहुत दूरी उड़ै छै उड़ि उड़ि कऽ उड़ि उड़ि कऽ अङ्गना आबै छै ओने बैठै छै कभी ओ गाछपर कभी ई गाछपर असिहै करि करि कऽ बैठै छै बैठ करि कऽ तब जाए कऽ अथि होइ छै इएहसभ होलै एनाहिए सभ कोइ रहै छै इएह तरहेसँ अपन जीवन पालन जेना आदमी करै छै तेनाहिए ओसभ पक्षीओ जीवनमे छै ओतना छै अथि आदमीसभ अथि रहै छै बेसी पक्षी बुद्धिमान ईसभ छै बेसी अथि पक्षी ओसभ ओनाहिए रहै छै होल आ ओ सभसँ रहै छै उड़ते ओ तोता ओ तोता ओ तोता ओ तोता करैत रहै छै सभी उएह तोतासँ बहुत अथि रहै छै होल